दिक्खो जी डोगरी च पैह्ला पैह्ला साढ़े स्कूल होंदे हे डोगरी ते घरा आह्ले जैदा फोकस करदे हे हिंदी पर कि हिंदी पढ़ो हिंदी पढ़ो डोगरी टीचर बी आखदे हे डोगरी साढ़े जम्मू दी बोल्ली ऐ डोगरी चलो पैह्लें स्कूलिंग घट्ट ही जि'यां त्रै चार साल होई गे चार त्रै चार पंज साल सेही साढ़े डोगरी सब्जैक्ट बी आए दे स्कूलें स्कूल च आए दे कालेज च आए दे युनिवर्सिटी च आए दे जैदातर अस डोगरी मतलब साढ़े जेएण्डके डोगरी हुन मश्हूर करै दे बड़ी बड़ी खुशी ऐ जि'यां साढ़े बच्चे अजकल डोगरी बोलने च शर्म करदे अस आखने डोगरी बोलनी चाहिदी साढ़ी लैंग्वेज़ ऐ मां बोल्ली ऐ साढ़ी डोगरी इत्त गल्लां अस डोगरी बोलने आं डोगरे आं अस हां ते असें डोगरी बोलना चाहिदी हां ते स्कूलें च बी अजकल चला दा सब्जैक्ट पैह्लें टीचर निं हा लभदे डोगरी दे अजकल टीचर बी ऐन सबकिश ऐ इत्त गल्ला डोगरी बोलने च कोई शर्म निं करनी अपनी डोगरी साढ़े जम्मू भाषा डोगरी अस इ'यै चाह्न्ने कि सारे डोगरी बोलन ते अपने बच्चें ई डोगरी सखाओ उसी पता चलै कि अस डोगरे आं डोगरी बोलना चाहिदी डोगरी बोलने च कोई शर्म निं ऐ स्कूल कालजें अजकल स्कूलें बी चली पेदी डोगरी बाकी युनिवर्सिटी बी चलै दी ऐ डोगरी कालजें बी चलै दी डोगरी सब्जैक्ट ऐ साढ़ा रक्खना चाहिदी डोगरी डोगरी अपने प्ले करना चाहिदी डोगरी बोलना चाहिदी दी सारें कोई शर्म निं करनी